हम दाल के पूड़ी बनाते हैं पहले दाल को उबालते हैं फिर उसके बाद उसको पीसते हैं पीसने के बाद उसमें लहसुन प्याज अजवाइन मंगरैला जीरा सब तेल का ही कड़ाही में तेल डाल कर उसे भूनते हैं भूनने के बाद उसको उतार कर दाल में मिलाते हैं फिर आटा सानते हैं आटा सानने के बाद उसको छोटी छोटी सी लोइयाँ करके भरते हैं भरने के बाद उसको सेंकते हैं सेंकने के बाद उसको छानते हैं हम लोग तो चूल्हे पर बनाते थे लेकिन अब की बहुएँ जो हैं गैस पर बनाती है हीटर पर बनाती है है आ उसके बाद पराठा बनाती हूँ मकई का आटा गेहूँ का आटा चावल का आटा का बनता है अगर मिक्स रहता है तो और बढ़ियाँ बनता है फिर दाल भिंगोते हैं दाल पीसते हैं उसमें प्याज काटते हैं लहसुन काटते हैं जीरा डालते हैं अजवाइन डालते हैं मंगरैला डालते हैं डाल कर उसको मिला कर और उसको भरते हैं भरने के बाद चूल्हे पर अंगीठी लगाते हैं अंगीठी लगाने के बाद उसको पानी गरम करते हैं पानी गरम करने के बाद उसको उबालते हैं उबालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए पलट देते हैं पलटने के बाद कड़ाही में तेल डाल कर उसको छानते हैं छान छान कर ट्रे में रखते हैं फुलौरा बनाते हैं पहले धोइ भिंगोते हैं उसके बाद उसको मिक्सर में पीसते हैं पीसने के बाद उसमें हींग जीरा गरम मसाला नमक सब डाल कर उसको फेंटते हैं फेंटने के बाद अंगीठी जलाते हैं कड़हियाँ में तेल बोझते हैं बोझने के बाद उसमें हाथ से उठा उठा कर डालते हैं डालने के बाद उसको खोदते हैं खोदने के बाद उसको दही वड़ा बनाते हैं दही घोलते हैं उसमें काला नमक जीरा मिरचा डाल कर उसको घोल बनाते हैं घोल बनाने के बाद उसमें भिगोते हैं अगर कड़र खाना है तो चटनी के साथ खाना है मालपुआ बनाते हैं पहले आटा को घोटते हैं आटा लेते हैं लेने के बाद दूध चीनी सब डाल कर घोल कर उसको फेंट कर रख देते हैं थोड़ा फूल जाता है उसके बाद उसको छानते हैं मालपुआ छानते हैं उसको थाली में छान कर रख देते हैं कपड़ा बनाते हैं बेसन घोलते हैं चौरठ घोलते हैं मसाला डालते हैं मिरचा डालते हैं सब डाल कर उसको फेंट कर उसको लपेट कर कड़ाही में तेल छान देते हैं कपड़ा कटहल की दो प्याजा बनाते हैं प्याज पहले एक ताव प्याज रखते हैं फिर उसके बाद दूसरे ताव कटहल रखते हैं फिर उसके बाद तीसरा में प्याज रखते हैं चौथा में कटहल रखते हैं पाँचवें में प्याज रखते हैं मर मसाला सब डाल कर गरम मसाला खरा मसाला पीसा मसाला पैकेट का मसाला मिरचा डाल कर उसके बाद तेल पाँचफोरन जीरा डाल कर सीटी लगा कर एक ही बार उसको बंद कर देते हैं दो प्याजा ऐसे बनाते हैं गोभी की सब्जी बनाते हैं पहले गोभी तलते हैं तलने के बाद उसको निकालते हैं निकालने के बाद उसमें प्याज लहसुन अदरक तेज पत्ता गरम मसाला जीरा पाँचफोरन डाल कर उसको पहले तेल में भूँजते हैं भूँजने के बाद उसमें आलू भूँजते हैं आलू भूँजने के बाद गोभी डाल कर थोड़ा सा ग्रेवी लगा देते हैं